हमारा घर में एक लड़की थी जिसमें गणित पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा क्लास या ट्यूशन ले रही थी उसके लिए गणित इतना कठिन नहीं था क्योंकि उसको गणित अच्छा लगता था अगर किसी को गणित अच्छा नहीं लगता तो ओ ओ गणित ले ही क्यों रही है तो उसके लिए गणित ज़्यादा कठिन नहीं था ओ ट्यूशन या एक्स्ट्रा क्लास में ओ गणित सबसे अच्छे से समझ लेती थी तो उसे इतना ज़्यादा कुछ मतलब असुविधाएँ नहीं लगती थी और अगर हम भारत की बात करें तो दूसरे देशों से अगर दूसरे देशों से हमारे भारत में जो पाठ पढ़ाने के जो ढाँचा है अगर ओ हम बदल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि दूसरे देशों में हमारे देशों मतलब दूसरे देशों के पाठ पढ़ाना का जो तरीका और हमारा पाठ पढ़ाने का जो तरीका में से बहुत अलग है उनके देशों में पाठ पढ़ाने बहुत आसानी से करा देते थे लेकिन हमारे देशों में पाठ पढ़ाना थोड़ा कठिन है अगर मतलब बच्चों के लिए देखे तो ये बहुत कठिन होता है